میں نے ایمیزون سے ایک واشنگ مشین منگوائی تھی جو کہ بہت زیادہ مہنگی بھی تھی اور مجھے پسند بھی نہیں آئی کیوں کہ اس میں شروع شروع میں تو اس میں میرے کپڑے بھی اچھے سے دھل رہے تھے لیکن پھر کچھ ٹائم بعد ہی میرے کپڑے بھی اس میں اچھے سے دھل نہیں پا رہے تھے سوکھ بھی نہیں پا رہے تھے وہ مشین بہت جلدی خراب بھی ہو گئی تھی اور وہ بہت زیادہ مہنگی بھی تھی مجھے بالکل پسند نہیں آیا اس سے میرے کپڑوں کا رنگ بھی بالکل اڑ گیا تھا اور اس میں بہت زیادہ میرے کپڑے دھل تو جاتے تھے سوکھ بھی جاتے تھے لیکن بہت گندے طریقے سے دھلتے تھے اور کپڑے کا کلر بھی بہت ہلکا ہو گیا وہ کپڑا میرے کپڑے سارے بہت ہلکے ہو گئے جلدی پھٹنے لگے تھے مجھے وہ بالکل پسند نہیں آیا واشنگ مشین اس لیے میں اب زیادہ تر ہاتھ سے ہی کپڑے دھوتی ہوں مجھے ہاتھ کے دھلے ہوئے کپڑے پسند آتے ہیں واشنگ مشین میں مجھے بالکل پسند نہیں ہے اس کی کوائلٹی بالکل بھی اچھی نہیں تھی